हमर पसंदीदा खेल कबड्डी अछि कबड्डी खेलनाइ हमरा जे छै बहुत नीक लागैए हम सब दोस्त मिलिके जे छै कबड्डी खेलैत छी कबड्डी खेलैए छै से जे शारीरिक व्यायाम से भए जाइत छै आ सब दोस्त मिलिकऽ अपन जे छै खेलै छी सब दोस्तसँ भेंट मुलाकात से भए जाइए आ बचपनेसँ हमरा ई खेल जे छै कबड्डी बहुत पसंद अछि अखनो तक जे छै हम कबड्डी खेलाबै छी रोज तऽ एखन नहि खेल पाबैत छी किएक तँ समयके अभाव रहैए फिर भी जब भी समय मिलैए हम सब जे छै कबड्डी खेलाबै छी कबड्डी से जे छै शारीरिक व्यायाम भए जाइए सबसँ महत्वपूर्ण बात ई छै